हँ कहलियौ जे दही आर लैके रहए जादा एहि पर केना की डिस्काउंट चलि रहले ऑफर चलि रहले हन तनी हँ कथी ठीक की कहैत छै दही फ्री छै हमरा छै पंद्रह बीस डिब्बा दहीके काम छै ओ पैसा केना की होतय बता देबहो तब ने पंद्रह बीस डिब्बा दही लैके छै पैसा केना की लेबहो रेट ओहि हिसाब से बतेबहो तब ने हमर बगल बला तऽ हमरा केहन बढ़िआँ ऑफर दे रहले हन दश लीटर दही पर पाँच लीटर दूध फ्री दै रहल छै गारंटी लेबहो ने मतलब फेर कोइ शिकायत तोहर दहीके नहि एतै आ दूध केना दै छहो किलो आ बीस लीटर लेबै तऽ मतलब दू लीटर तीन लीटर दूध तऽ ओएहमे छै जे अथी हो रहलै शादी बिआह छै हमरा ई नहि ने जे ई नहि ने जे अभी गछि लेबहो आ बादमे समय ऐतै तखन कहबहो जे नहि होएतै दूध ई सब नहि ने होएतै हूँ ठीके छै आठ लीटर दूध लेबै बीस लीटर दही लेबै

पनीरो आर रखने छहो पनीर की भाव चलि रहलै हन अभी कम किछु हँ पाँच किलो पनीरो दऽ दिहो ठीक छै रखैत छियौ